में तुसेंगी हून पंज नंबर सनानी आं पंज नंबर मेंसनान लगी आं तुसेंगी ते सुनो पंज ज्हार अट्ठ सौ पं'ज्जी

पंज ज्हार सत्त सौ पैंह्ठ ते सत्त सौ कुंजा

सत्त ज्हार ते पंज सौ ब्ह्त्तर

अट्ठ ज्हार छे सौ कुंजा एह् में तुसेंगी पंज नंबर सनाए न जेह्ड़े मिगी याद हे ते एह् में तुसेंगी सनाई ओड़े न ते हून तुस आपूं अग्गै दिक्खी लैओ दबारा में रिपीट करने नेईं हैन जेह्ड़े मिगी जाद हे ओह् में तुसेंगी सनाई ओड़े न ते ओह् तुसें सुनी लैते